हैलो हां जी नमस्ते केह् हाल ऐ हां ओह् बी ठीक होर कुत्थें ओ हट्टिया ओ हट्टी गै बैठे दे हट्टी गै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मड़ो में इक में बी थोह्ड़े भांडे लैने हे थुआढ़ी हट्टिया दा पता केह् इक हां इक फंक्शन हा मिगी मेरी भैनू दे घर मिगी धाम ही ते में सोचेआ केह् देआं केह् देआं फ्ही सोचेआ केह् देने पैसे बी निं उन्ने रक्खने ते इक डिनर सेट देई ओड़नी आं शैल नेहा हां ते आए कोई थुआढ़ी हट्टी कोई नमें हां ते आह्गी ते ओह् कोई चक्कर नेईं हून फ्ही भैनू दे घर फंक्शन ऐ ते भी मैंह्गे फ्ही पैसे खरचने गै पौने ऐ निं ओह् बी ऐ ते फ्ही आह्गी अंऊ शामीं मिगी सनाओ हां कोई पंज छे ज्हार धोड़ी थ्होई जाह्ग शैल हां उ'ऐ जिन्नी शैल चीज़ ते उन्ने जैदा पैसे अच्छा अच्छा हां ठीक ऐ भी अं'ऊ औगी शामीं ते फ्ही लेई जाह्गी है ना दिक्खियै हां उ'ऐ दिक्खियै लेई लैगी चलो ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ